हलो नमस्ते बोलिए आइए कौन सा सूट सिलवाना है हाँ ठीक है आइए हाँ ठीक है सिलता है सिलती हूँ ठीक है हाँ ठीक है आइए हमारी दुकान पर हाँ ठीक है आइए आ हाँ मिल जाएगा हमारे यहाँ तीन चार नौकर लगे हैं हमारी दुकान पहाड़पुर है आधा घंटा लगता है जाने में आप जब आ सकती हैं हमारे यहाँ आइए नौ बजे से दुकान खुली रहती है शाम को पाँच बजे तक हाँ हर हर डिजाइन यहाँ सिला सिली जाती है सब कुछ अच्छा है हाँ वह भी मिल जाएगी वह भी डाल जाएगी ठीक है हाँ जो जैसा कस्टमर बोलता है वैसा हम लोग सीते सिलते हैं हमको तो पैसा लेना है हम हम लोग अपने अपने उससे कोशिश तो करते हैं कि अच्छा ही सिलें किसी की शिकायत ना आए ठीक है अभी तो कभी शिकायत नहीं आई है ऐसा होगा भी नहीं आप नाप अच्छा देंगी तो फिटिंग अच्छी ही होगी ठीक है जे अब डिजाइन दिखा देंगे आपको जो पसंद होगी आप बोलना हम वही डिजाइन डाल देंगे आइए पहले दुकान पर तो आइए डिस्काउन्ट मिल जाएगा ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा वह भी मिल जाएगा हम हर क्वालटी रखते हैं हमारे यहाँ महँगा रहता है मगर बढ़िया रहता है क्वालटी में कोई शिकायत नहीं है और बोलिए ठीक है आप कब आ रही हैं बोलिए ठीक है आना ठीक है ठीक है आकर आप नाप ओप डिजाइन ओजाइन बता देना उसी हिसाब से आपका सिल जाएगा नमस्ते